मेरे जीवन में पढ़ाई को ले कर और स्वास्थ को ले कर बहुत मुशकीलें आई हैं जब मैं दसवीं में पढ़ता था तो फिर हमें पढ़ने का मतलब समझ लीजिए एक दम कुछ आता ही नहीं था ना तो हिन्दी पढ़ने के लिए आता था ना तो इंग्लिस पढ़ने के लिए आता था ना तो मैथमैटिक्स में कोई सवाल लीजिए कि सौल्भ कर पा रहा था तो हमारे एक सर थे हमारे लिए सब से बड़ी मुश्किल वही सर थे वही समझ लीजिए कि हम उनके डर से ना तो उनका क्लास अटें कर रहे थे उनका जब पिरिएड आता तो मैं बाहर चला चला आता था उनका कलास मैं एक दम लेना पसंद नहीं नहीं कर सक कर सकता था ईस्कूल की मुसीबतों के बाद इसके बाद कई मुसीबत आई रहीं फिर इसके बाद में कौलेज मतलब ग्यारह से अच्छा ख़ासा कौलेज था उसमें गया इस मुश्किल ख़त्म है अब लाइ की मुश्किलें थी घर में प्रौब्लम बहुत थी पापा फार्मर थे इसके बाद में घर पर पैसे का एरेंज नहीं हो पा रहा था इस लिए जॉब को ले कर के बहुत मुश्किलें आई हम बहुत ठोकर खाए लाइफ में मुम्बई दिल्ली आगरा कानपुर भदोही सब जगह जाते जाते बहुत बहुत प्रौब्लम आई लाइफ़ में बहुत प्रौब्लम आई फिर इसके बाद में अचानक क्या हुआ कि मतलब मेरी दादी थी उनकी तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम एम्बुलेंस को उस टाइम कौल किए उस टाइम में मतलब एम्बुलेंस की भी सुविधा अच्छी ख़ासी सर्विस अच्छी ख़ासी नहीं थी तो इसके लिए हम अपने मतलब पूरे पूरे गाँव में गाड़ी थी पर मतलब गाड़ी पर गाड़ी ले गए तो वहाँ पर कोई गाड़ी वग़ैरह मिली नहीं तो हम बगल के गाँव में गए बगल गाँव में गाड़ी भी नहीं मिली फिर हम को तीसरे गाँव में जाना पड़ा तीसरे गाँव में जा के हम को गाड़ी मिली फिर इसके बाद में जब गाड़ी मिली तब हम दादी को हौस्पिटल ले गए जब उसकी जब सुविधा उसकी जब हस्पिटल ले गए तो गाड़ी की सुविधा जब सौल्भ हो गई तो वहाँ जा के पैसे कि सुविधा प्रॉब खड़ी हो गई पैसे के लिए ऐरेन्ज करना पड़ा पैसे नहीं हो पा रहा था इसके बाद में हम लोग अपना कुछ इधर उधर कर के ज़मीन वग़ैरह थी इसको मदद थोड़ा बेच उच के फिर दवा के लिए पैसे एरेन्ज किए बट दादी ठीक ठाक हुई बाद में लेकिन फिर भी मतलब ऐरेनज मुश्किलें इतना लाइफ़ में आती रह आती है